जोंनि क'क्राझार जिल्लानि न' लुनानै थानाया बेबादिनो थाउन सेराव बे बिदिनो गोबां फ्लास्टारफोरजों लुयो आर सि सि न' लुयो आरो बेबायदिनो सोरबा सोरबा थाखा फैसा गोनांफोरा बेबायदिनो बिल्दिं लुयो आरो बेबायदिनो थिंफोरनि लुयो आरो जोंनि बे खना गफा बेबादिनो गामिफ्राव थानायफोरा बेबायदिनो गाव गावनि हागौथिखौ नायनानै गाव गावनि दंनायथिखौ नायनानै सोरबा सोरबा बेबायदिनो इनजुरफोरखौ हाफोरजों लिरनानै गोजौयाव थिं होनानै थायो आरो बेबायदिनो प्लास्तारफोर होनानै थायो हादाबफोराव प्लास्तार होनानै इनजुरआव थिंबो होयो आरो सोरबाफ्रा हानायफ्रा बेबायदिनो प्लास्टार लुजोबनानै थायो आरो बेबायदिनो गोबां थाखा फैसा गोनांफ्राबो बेबायदिनो गावबागाव हानायखिनिखौ लुनानै दिनै संसाराव जिउ खुंनानै थायो